आङो जिउ खांनो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ ओ खस्थ' खालामनानै आङो ओ जिउ खांनो थांखि लादों खुन्दुं बायनानै आङो थुनो थुनखांनायनि उनाव आङो जि सोङो जि सोंखांनानै नो खनो नो खनखांनानै दायो दानायनि उनाव आङो ओ हाखाङोब्ला बाजाराव लांनानै फानहैयो फानहैनानै आङो बे फैसाजोंनो ओ जानाय लोंनाय बायो न'खरनि फेमिलिनि थाखाय आरो आं मैगं थाइगंबो लादेरनानै फानो लोगोसे आरो फिथाइ सामथाइ बायदि रोखोम लोगोआव लाफानानै फानो मानोना आंनि न'खरनि थाखाय आङो ओ बे फैसाजोंनो ओ रैखा खालामनो थाखाय थांखि लानाय जायो